असां कच्छ में रहंदा आहियूं असांजे गांधी धाम कच्छ में आहियूं कच्छ में कच्छी वर्क ॾाढो हलंदो आहे उते सभु असां कच्छी वर्क जा सभु ठाहे करे असां मेलनि में लॻाईंदा आहियूं असां सरकार खां मदद बि वठंदा आहियूं सरकार असांखे मदद बि ॾींदी आहे ऐं असांखे लोन बि मिलंदी आहे असां ॿाहिरि बि मोकिलिंदा आहियूं हुतां असांखे सुठी इनकम बि मिलंदी आहे जेके असां पंहिंजो घरु हलाईंदा आहियूं ऐं असांजे घर ॿार सभु इन मां पलजी रहिया आहिनि ऐं ग्राम उद्योग बि असां हलाईंदा आहियूं जेके घर में खिचा पापड़ कचरियूं ऐं उहे बि सभु असां घरनि में हलाईंदा आहियूं दुकाननि ते असां विकिणंदा आहियूं ऐं सुठी तरह असांजो बिज़नेस बि इहो हलंदो आहे जंहिंसां असांजो घर बि हले थो असांजा ॿार बि पलिजनि था ऐं सुठो भई असांखे इन मां व्यवसाय बि मिले थो भई पहिरीं असांखे ॾाढी आसथिक स्थिति ख़राबु हुई पर हाणे असांखे सरकार जी तर्फ़ा बि सुठी तरह मदद मिली रही आहे ऐं असां लोन कढाए असां पंहिंजा घर ॿार बि हलाए रहिया आहियूं ऐं इन सां असांखे ॾाढो सुठो ग्रोथ थियो आहे असांजे घर जो भई असांजे आर्थिक स्थिति बि ठही वई आहे असांजा ॿार बि पंहिंजे पेरनि ते बिठा आहिनि ऐं इन कच्छ जो बि नालो पियो थो थिए ॿाहिरि शहरनि में ऐं मडगार जी मणनि जी चूड़ियूं ईंदियूं आहिनि जेकी पहिरीं बुजुर्ग पाईंदा हुआ बूढा जेके वाइट मणन जी चूड़ियूं थींदियूं आहिनि उहे बि कच्छी में ॾाढियूं थींदियूं आहिनि हुननि जो बि व्यवसाय सुठो आहे उन मां बि असां कमाईंदा आहियूं जंहिंसां सरकार असांखे सुठी मदद बैरी ऐं इन जी ॿाहिरि ॾाढी डिमांड आहे इन करे असां कच्छ में ॾाढो सुठो व्यवसाय थी रहियो आहे ऐं बंदरगाह ते जेको बि धंधो थिए थो उहो सुठो धंधो थी रहियो आहे